नमस्ते हाँ है हमारे यहाँ पिक्चर हॉल हम हमारे यहाँ है हाँ हाँ सब लोग आते हैं देखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा पिक्चर हॉल बना हुआ है सब दूर दूर से लोग आते हैं देखने

अरे पैसा यहाँ एक आदमी का तीन सौ रुपया टिकट लगता है यहाँ पर हाँ बहुत महँगा है लेकिन यहाँ पर व्यवस्था भी तो है कुर्सी लगी है हर जगह जो है यहाँ पर ठण्डा मिलता है चाऊमीन मिलती है पिज्जा मिलता है और यहाँ पर बर्गर मिलता है खाने पीने की चीज़ें सब चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित है हर रूप से मिलती हैं यहाँ ठण्डी हवा मिलती है कूलर पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है आराम से सब लोग बैठते हैं

यहाँ पर शोले पिक्चर चल रही है अभी यही सब लोग ज़्यादा देखते हैं रोड तोड के लोग यही वाला डिमान्ड करते हैं सब लोग आकर देखते हैं आपको भी आना है चलिए ठीक है आइएगा देखने के लिए आपलोग भी चलिए आइए तीन सौ रुपया टिकट है हमारे यहाँ पर कैसे कम होगा आपलोग कितने लोग आएँगे अरे पाँच छह लोग हैं तो कितना उसमें कम करेंगे चलिए थोड़ा बहुत होगा दो चार रुपया हो जाएगा हाँ अरे अब दो चार रुपया चार पाँच पर कितना होगा तो हाँ नहीं यहाँ पर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है कूलर पंखा लगा हुआ है फ्रिज में पानी ठण्डा रखा हुआ है और सब चीज़ खाने पीने वाली सब चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आइए और देखिए आप सबको लेकर आइए हाँ ठीक है नमस्ते